مقامی کھیلیں ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہیں ہر مقام پہ کھیلنا الگ الگ ہیں تفریح بھی ہیں حیدر آباد میں جیسے انڈیا سپر لیگ باسکٹ بال ہے پریمیم بیڈ بینٹن لیگ ہیں اور جیسے کرکٹ وغیرہ ہیں جہاں پر بہت زیادہ تفریح بھی کی جاتی ہے جہاں کرکٹ کھیلنے کے میں دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور وہاں تفریح بھی کرتے ہیں بہت زیادہ مزے لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں